मां मुंहिंजे आस पास जा जेके शहर आहिनि उते पहिरां त मुंहिंजो जेको बिजनेस आहे जेको मुंहिंजो धंदो आहे मां उन धंदे लाइ वेंदो आहियां उनजे बहाने मुंहिंजो फेरीअ जो धंदो आहे त मां फेरीअ लाइ बि वेंदो आहियां पंहिंजो धंदो बि थींदो आहे ऐं धंदे सां गॾु गॾु आसपास जे शहरनि में जेके मंदर आहिनि जेके घुमण लाइक़ु शयूं आहिनि जेके जॻहियूं आहिनि मां उनते घुमणु वेंदो आहियां ऐं मुंहिंजो ल लॻिभॻि वञिणो जो थींदो ई आहे शहर शहर ऐं उते वञी करे मां अलॻि अलॻि नज़ारा ॾिसंदो आहियां त मन खे बि थोरो शांती थींदी आहे मन खे सुठो बि लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजो वापार बि आहे त वापार बि कंदो आहियां अलॻि अलॻि शहर में अलॻि अलॻि मंदर आहिनि जीअं बिल्खा में जेसल जेसल जी उनजी आहे हिकिड़ी सेठ सरदार शाह जी हिकिड़ो आहे उहो मंदर ते मां वेंदो हुउमि वञा तेॾीमहिल उन ते मंदर ते वेही रहंदो आहियां विसाउदर वेंदो आहियां त पासे में ई आपा गिगा जो मंदरु आहे मां उते वञी करे वेही रहंदो आहियां मंदर ते धंदो करे शाम जो उते शाम ताईं उते इंजोइ कंदो आहियां माना मज़ा ईंदी आहे त धंदे जे वापार जे लाइ बि मां ॿिए अलॻि अलॻि शहरनि में वेंदो आहियां ऐं पंहिंजो अलॻि अलॻि शयुनि जी मुलाक़ात करणियूं अलॻि अलॻि शयूं शहरनि जा नज़ारा अलॻि अलॻि शहरनि जा रीत रिवाज अमुक नियम उहो सभु मूंखे ख़बर पवंदी आह त मूंखे ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजो मनोरंजन बि थींदो आहे इन बहाने मुंहिंजो टाइम पास बि थींदो आहे ऐं इन सां गॾु गॾु मूंखे ॾाढो सिखण बि मिलंदो आहे त गॾु गॾु मुंहिंजो इंटरटेन मन मुंहिंजी जेका मनोरंजन आहे उहा बि थी वेंदो आहे त आस पास में ॾाढा शहर आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां असी शहर खनि आहिनि जेके मां असी शहरनि में असी गामड़नि में मन शहर न पर असी गामड़ा असी गामड़नि में मां अलॻि अलॻि तरीक़े सां हर उहो शहर हर गामड़े जी मां मुलाक़ात वठंदो आहियां ऐं हर पंदिरहें ॾींहं मां हिक गामड़े में हूंदो ई हूंदो आहियां